मैंने तो पहली बार एक आयरन लिया था प्रेस करने के लिए वो कपड़े प्रेस करता है उषा कम्पनी का आयरन था बहुत अच्छा प्रेस करता है वो सूती कपड़ा प्रेस करने के लिए थोड़ा सा उसका पौर बढ़ाना पड़ता है और ये जब मिक्सिंग कपड़ा होता है कॉटन का उसको थोड़ा कम भी हो जाता है तो सही हो जाता है इसलिए मैं मेरा एक बहुत पसंदीदा चीज़ है कपड़े को प्रेस करना और कपड़े को प्रेस करने के बाद कपड़े में लाइट रहती है और कपड़ा अधिक समय तक चलता है इसलिए बहुत जरूरी समझा इसलिए मैं एक आयरन खरीदा और उस आयरन का उपयोग बराबर मैं भी मेरे घर वाले भी करते हैं कपड़े की फिटिंग के लिए एक आयरन की सख़्त जरूरत भी रहती है वैसे तो हर तबके के लोग आयरन रखते हैं नहीं तो करवाते हैं अपना कपड़ा और हम भी अपने हाथ से ही आयरन करते हैं और प्रेस कपड़ा प्रेस करते हैं